जय झूलेलाल दादा दादा हर दफ़े तव्हांखां असां रोटी घुराईंदा आहियूं सुठी ईंदी आहे पर हिन दफ़े तव्हांजी रोटी बिल्कुलु बि मज़े जी काने फुल्का बि सॼा सुकिया पिया आहिनि दाल फ्राए मां बि थोरी थोरी ईअं बांस पई थी अचे पनीर टिका में बि खाली पाणी पाणी लॻो पियो आहे ऐं बिल्कुलु थधी रोटी आई इह दफ़े बिल्कुलु बि सम्झि कान थी पए पई अंकल इन दफ़े अगरि तव्हांखे रिटन जो हुजे त तव्हां प्लीस रोटी पंहिंजी खणी वठो तव्हां ईअं असां ॿिए दफ़े बि तव्हां खां ई घुराईंदासीं ऐं ॿिए दफ़े अगरि घुरायूं त ताज़ी ऐं फ्रैश रोटी मोकिलाइजो तव्हां हेतिरी महिरबानी कजो खाली